جی ہاں میں ہمیشہ اپنے فیملی والوں سے جڑنا چاہتی ہوں اور ان سے ہمیشہ بنا کر رہنا چاہتی ہوں اور ان کی یادوں کے بارے میں یاد کرتی ہوں تو مجھے آج بھی یاد ہے میں ان کے ساتھ میں بہت ہنسی خوشی رہتی تھی اور ہم بہت پیار سے رہتے تھے